नमस्ते हाँ हमारे यहाँ कपड़ा की दुक़ान है मिल जाएगा आपको हँ कपड़ा मिल जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत भारी दुक़ान है फेमस है आपको कपड़ा मिल जाएगा आइए यह है बाज़ार में हाँ हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए साड़ी लहँगा वग़ैरह हर चीज़ मिल जाएगी आप आइए मिलेगी यहाँ पर हाँ मिल जाएगा मिलेगा अरे ज़्यादा महँगा नहीं है आप जैसे आएँगे वैसे समझकर दे देंगे ना ज़्यादा पैसा नहीं अरे दो तीन सौ तक में आगे जाएँगे नहीं उतने तक के दे देंगे आपको आपको वह है ना आपको मैं दे दूँगी इतना महँगा नहीं नहीं दे रही हूँ आपको आप पहले आइए तो हाँ तो आप आइए आपको मिल जाएगा कम ही दाम में दे देंगे आपको हाँ सिला सिलाया ही मिलेगा वैसे ही मिलेगा आप आइए मिलेगा यहाँ पर हमारी दुक़ान बहुत भारी है ना

हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ से हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेने आपको मिल जाएगा आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं ना आपको मिलेगा नहीं कपड़ा ही मिलेगा सिला सिलाया ही मिलेगा आप चाहे जैसे ले लीजिए ना हाँ मिलेगी आइए आपको मिलेगी आइए यहाँ तो सब मिल जाएगा अरे बता तो रहे हैं कि आइए आपको मिलेगा सब ठीक है नमस्ते